शरीर को लचीलापन और ताकतवर बढ़ाने में मदद करने के लिए कोई अनेकों आसन हैं कुछ आसन जैसे धनुरासन आसन का है जिससे पाचन अंगों की कार्यकुशलता बढ़ती है पाचन करने में सहायता देता है और नियमित अभ्यास से पेट और जांघों के छेत्रों में आस पास वसा को कम करता है मोटापा ज़्यादा बढ़ नहीं बढ़ने देता है वह कम रहता है यह आसन रीढ़ की हड्डी को माँसपेशियों और पीठ की तंत्रिकाओं में ताकत बढ़ाता है रीढ़ की हड्डियों को सही आकार में लौटाने का कार्य करता है और यह